پہلے ہمارے گھر پر نل کا پانی آتا تھا تو وہ پانی کافی کڑوا ہوتا تھا تو ہماری امی اس پانی کو ابال لیتی تھیں ابالنے سے یہ ہوتا تھا جو اس کے اندر کے جراثیم ہوتے تھے وہ سارے نکل جاتے تھے سب ختم ہو جاتے تھے اس کے بعد ہماری امی اس پانی کو گھڑے کے اندر چھان لیتی تھیں اس کے بعد اس گھڑے کے اندر تانبے کا گلاس ہوتا ہے اسے رکھ دیا جاتا تھا اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا تو اس کو ہمارے یہاں استعمال کرا جاتا تھا ہم لوگ اسی پانی کو استعمال کرتے تھے اور اسی پانی سے کھانا وانا بنتا تھا لہٰذا ابالنے سے یہ ہوتا ہے جتنے بھی جراثیمس وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور گھڑے سے پانی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور جو ہے اچھا ہو جاتا ہے لیکن اب ہمارے گھر پہ آر او کا استعمال کرا جاتا ہے تو آر او سے پانی کافی اچھا آتا ہے اور کافی صحیح ہوتا ہے اب ہمارے گھر پہ اسی آر او کا پانی پیا جاتا ہے